जो न्यूज में समाचार दिखाता है वो गलत होता है उस बात मानके अपने में आपस में मार दंगा नहीं करना चाहिए ये सब दो आपसी में मार दंगा कराने के लिए होता है ये सब गलत है ऐसा चीज़ देखके आपस में मार ना करिए न्यूज का हर एक चीज़ झूठा है न्यूज में बता देंगे तुम्हारे खाता में दो लाख आ रहा है क्या आता है नहीं आता है सब गलत चीज़ है इसको देखके अपने आप में उ क़ाबू बेक़ाबू नहीं होने चाहिए न्यूज झूठा होता है न्यूज जो देखते हैं वो सब गलत हैं आज के ज़माने में न्यूज हर चीज़ झूठ ही झूठ बोल रहा है वो तो बोल देंगे वहाँ मार हो रहा है चलो तुम भी मार करो वहाँ मंदिर तोड़ रहें वहाँ मस्जिद तोड़ रहें सब गलत चीज़ है इसको देखके ओ नहीं सोचना चाहिए कि समाचार में दिखाया सब सही है सब झूठा बात है